محترم میری بات جامعہ سراج العلوم میں بات ہو رہی ہے میں پی ایم کے وی وائی تربیتی اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی مہارتوں کو بہتر بنا سکوں اور اس پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھا سکوں اس سلسلے میں مجھے ان تربیتی اجلاسوں کے شیڈیول کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی حاضری کا مناسب منصوبہ بنا سکوں برائے مہربانی مجھے تربیتی اجلاسوں کا شیڈیول فراہم کریں یا مجھے بتائیں کہ میں یہ معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں شکریہ